دلی بھارت کا بڑا شہر ہے جہاں کئی مختلف عوامی صحت کے مسائل کردہ ہو رہے ہیں جن کی وجوہات مختلف ہیں دہلی کی بیماریوں اور ہلاکتوں کی بنیادی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں تھلیلی ہوا کی زہریلا پن خوراک کی لحاظ سے بیماریاں معاشرتی اور اقتصادی مسائل خودکشی اور روحانی صحت کے مسائل دہلی کی حکومت اور مقامی ادارے مختلف تدابیر اور منصوبے انجام دیتے ہیں تاکہ ان مسائل کا سامنا کیا جا سکے یہ تدابیر تھلیلی ہوا کے خلاف ایک لمحہ غربت کی کمی کے منصوبے خوراک کی صفائی کی بہترین صحت کی تعلیم روحانی صحت کی خدمات اور دیگر مسائل پر مبنی ہوتے ہیں دہلی کی مسائل کو حل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے جو مختلف سطحوں پر منظم کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے